सुपौलमे मुख्य प्राकृतिक संसाधन आओर पर्यावरणीय चुनौती छै प्रदुषण आओर सुपौल जिलामे अभी देखल जा रहल छै जे जते भी गाड़ी जेनाकि दू चक्का छै चारि चक्का छै सब जे छै से मतलब एतेक जादा प्रदुषण फैलाबै छै कि कोनो नियन्त्रण सरकार नहि कए रहल छै बहुत जगह देखल गेलै हन कि चेकिङ्गके सुविधा छै जाहिमे कि प्रदुषणके भी चेकिङ्ग होइ छै फिर भी ओहि रुपसँ नहि भए रहल छै जेकि सब अपन अपन गाड़ीके चेकिङ्ग करबावै प्रदुषण बनबावै तऽ सबसॅं मुख्य चुनौती इएह छै आओर हमर सुपौल जिलामे पानिके कोनो कमी नहि अछि एहि लए कऽ कि कोशी इलाका छियै आओर पानिके नहि कोनो ओहि रुपसँ कमी नहि देखल जाइ छै हँ बारिश कभी काल अहि महीनामे जे छै से लगातार लगभग बहुत अच्छासँ नहि भेलै लेकिन आब भए रहल छै दोसर चीज साफ सफाइके मामिलामे भी हमर जिला सबसँ नम्बर वन अभी बिहारमे साफ सफाइ बहुत अच्छासँ भए रहल छै कतौ भी डिब्बा जे भी लगबा चाही स्वछता डिब्बा ई सब सब किछु लागल छै आओर बहुत अच्छासँ भए रहल छै